ہمارے یہاں جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں ہر مذہب کے لوگ ہر مذاہب کے لوگ بستے ہیں تو ہر کا طریقہ اپنے اپنے الگ الگ مختلف طریقے سے وہ اپنے مذہب کا پرچار و پرسار کرتے ہیں جیسے ہندو مذہب میں ہم دیکھتے ہیں تو ان کے دھرم گرو ہوتے ہیں بابا لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دھرم کا پرچار و پرسار کرتے ہیں مسلمانوں میں مولانا لوگ ہوتے ہیں قاضی صاحب لوگ ہوتے ہیں تو وہ الگ الگ طریقے سے جیسے مسلمان اپنے مذہب کا پرچار یا پرسار یا وہ کسی تنظیم یا اجلاس جلسے وغیرہ کے ذریعے سے کرتے ہیں یا مسجد ہوتا ہے ان کا ان کے یہاں مسجدوں میں ایک ممبر سا بنا رہتا ہے جمعہ وغیرہ کو اس پہ وہ تقریر اسپیچ دیتے ہیں جس سے وہ ان کی ان کی عوام ان کے لوگ جو ان کو سن کر اپنے مذہب کو سیکھتے ہیں اسی طرح ہندوؤں میں بھی ہے کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار و پرسار اپنے دھرم گروؤں کے ذریعے پنڈتوں کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں جیسے مندروں میں جانا وہاں پوجا کرنا وہاں جل چڑھانا وغیرہ وغیرہ جل چڑھاتے ہیں پھر اس طرح کر کے وہ اپنے مذہب کا سب اپنے اپنے لیبل پہ مندروں کے ذریعے سب اپنے اپنے مذہبی مقامات سے مذہبی پیلس سے مذہب کا پرچار کرتے ہیں